आं बर' लिरगिरि धर'निधर औवारिखौ मोजां मोनो बिथांनि ओनसोलारि सल'मा मैहुर सल'मा बिजाबखौ आं मोजां मोनो बिथाङा बे सलमायाव बे ओनसोलनि मानास ओनसोलनि मानि मानास हाग्रामानि खाथिआव थानाय ओनसोलफोरा मा बायदि बर'फोरा हाग्रायावबो माबा खालामो नालाय संसार जायो बेनि सोमोन्दै बिथाङा बे सल'मायाव लिरदों